मैं कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहती हूँ हमारे हमारे यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कटनी में जालपा मंदिर वहाँ बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं अपनी अपनी आस्था लेकर आते हैं और जो भी उन्हें मन्नतें मांगनी होती है वह अपनी मन्नतें मांगते हैं और यहीं कटनी के तो कुछ ही दूर जा कर एक जाल एक मंदिर है बहुत बड़ा शारदा माँ का वहाँ पर बहुत बहुत से लोग आते हैं वहाँ भी बहुत ही बड़ी बड़ी मन्नतें मांगी जाती है जैसे कि ह जैसे कि हमारे यहाँ जो भी लोग बीमार होते हैं तो उनकी आस्था एक यह रहती है कि वहाँ हम लोग जा कर एक अच्छी मन्नतें मांगी तो शायद कुछ हमारे हमारे लिए बहुत ही बड़ा बड़ा स्वरूप हो ताकि और भी वहाँ वहाँ एक जालपा मन जालपा मंदिर के पास बहुत सी बहुत सी दुकानें है जहाँ बहुत सारे समान मिलते हैं जैसे नारियल अगरबत्ती और भी चुन्नी वगैरह जो भी उन्हें चाहिए हो